کوئی خاص پسندیدہ لفظ یا جملہ نہیں ہے جو اردو کا ہو ہاں مجھے اردو کے مقامی بولنے والے ان پر کا فخر محسوس ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی الگ ہے ہندی سے بس اتنی تو کوئی خاص فرق نہیں ہے باقی دوست وغیرہ جو بھی ہیں تو وہ زیادہ تر ہندی میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ کافی ایک میٹھی سی زبان ہے مجھے لگتا ہے کہ اس زبان میں اپنائیت ہے